اردو جو ہے ہماری سب سے اچھی زبان ہے اس کو اردو میں اردو کو کسی چیز کو ہندی یا انگلش کو گوگل کے ذریعہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے اس کا سمجھنے میں اس کو پڑھنے میں بڑا آسانی ہوتا ہے اور جو اردو سب سے میٹھی زبان ہے اور اردو کی الفاظ جو ہے اور آسان الفاظ ہے اس کو سمجھنے میں کوئی دقت کوئی پریشانی نہیں ہوتا ہر ایک جو ہے اس زبان کو سمجھ سکتا ہے ایں اردو ایک اچھی زبان ہے اردو ایک خوبصورت تی زبان ہے اور اس کے سمجھنے میں اس کے بولنے میں اس کے معاشرے کے اندر اردو کا استعمال کرنے سے اور اس کے الفاظ کو صحیح صحیح بولنے سے اور جو ہے سامنے والے کو بات کو سمجھنے میں بات کو سمجھانے میں بڑا آسانی ہوتا ہے بڑا سہولت ہوتا ہے اردو جو ہے سب سے اچھی لینگ زبان ہے اردو جو ہے اردو ہماری جو ہے سب سے بہترین زبان ہے اردو میں ہمارا ہر چیز ہو ہمارا بولنے کا لہزہ اردو زبان ہو اردو ہمارے لیے بہت ضروری ہے اردو ہم اردو کو اردو میں ہم کیسے کامیاب ہو جائے بولنے کے اعتبار سے لکھنے کے اعتبار سے پڑھنے کے اعتبار سے اردو جو ہے بہترین اور خوبصورت زبان ہے اردو جو ہے جتنا ہم سیکھیں گے جتنا ہم پڑھیں گے اس ہمارے لیے بہت فائدےمند ہے اردو سے کسی کو سمجھانے میں سمجھنے میں آسانی ہوتا اور گوگل ٹرانسلیٹ کے ذریعے بھی اردو کا کسی انگلش کا یا ہندی کا ٹرانسلیٹ کرنے میں سمجھنے میں سمجھانے میں بڑا آسانی ہوتا ہے